हैलो मैंने आपकी कंपनी में एक केब बुक की थी जिस जो हम मुझे नॉन बेनिम मोड पर लेने आना था लेकिन कुछ कारण बस मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ मुझे एक काम याद आ गया था इसलिए मैं स्टेशन पर हूँ और इसलिए मैं अपनी आपकी जो केब बुक की थी इसलिए मैं वहाँ से मुझे पिकअप ना करे मुझे स्टेशन से पिकअप कर दे और मुझे वर्तमान स्थल मेरा स्टेशन हैं वहाँ पर ही मुझे लेने आए वहाँ से मुझे अपने घर पर भी छोड़ दे